आंथ' एक्सप' आव थांफेरा थांफेरनो मोनाखै आं बिरात थांनो लुबैयो एक्सप' आव जोंनि खाथियावनो दाख्लैबावैसो एक्सप' फैदोंमोन बेयाव आङो थांनो मोनासै आङो बहुत मोजां मोनो एक्सप' फ्राव गिदिंलाबायनो बा बेरायलाबायनो मुवा बेसादफोर बायनो बिरात इन्टरेस्ट नाङो लोगोफोरजोंबाथ' आरो बांसिनसो इन्टारेस्ट नाङो हारसिंबा बारा माने इस्सा जाया लोगोफोरजों बेरायफानो मोनब्ला माने बिदिनो इन्टारेस्टिं नाङो खना खना बायदिसिना बायनायाव झुमका झुमका झुमका बायदिसिना माला बेफोरबायदि खेरा फानोना बेफोराव बेफोरखौ बायनो थाखायनो बहत मोजां मोनो एक्सप'आव थांनो आरो माखासे माने दाम खमावनो बहत बुस्तु मोनो एक्सप' आव थांबा आंबो माने बेफोरबायदि मुवा बेसाद बानायनायाव बहुत इन्टरेस्टिं हेबलु हेबला आखाइनि हाबा आखाइनि हाबा आखाइनि हाबायाव बहुत इन्टरेस्टिं नाङो आङो बेक न'आव थाबाथाय आङो बिदिनो बेक बेक माबादो बेक हेबदोंमोन बेक हेबै हेबै आङो माने एक्सप'आव फान्दोंमोन बेगखौहाय फार्स्ट आव स्केलजों सुनानै नों बेसे गिदिर हेबगोन बा गावनि गोसो बायदि फिसाबा फिसा गिदिरबा गिदिर बेखौ स्केलजों सुना लानानैहाय हास'नानै साननानैहाय नों हिसाबनि सानना लानानैहाय हास'नानैसो बेगखौ बानायनाय जायो प्लास्टिकनि दिरुंजों

फार्स्ट आवहाय हास'ना लानानै फार्स्ट आवहाय खिथौखौ बानायफैयो बिनि उनावसो जालाङो बे हेबनाया माने जोबोद इन्टारेस्टिं आखाइनि हेबनाय बा एम्ब्रइदारि खालामनाय बेफोरावबो आङो मोजां नाङो खालामनानै